मेरा शौक या पैसे के लिए मेन अर्निंग मतलब जैसे कि मेरी एक जैसे हम रोजगार कि तैयारी पहले तो हमारा यही शौक था कि हम हमारी बौडी फिट रहे और रनिंग करने से हमारी एनर्जी बने हमारे अंदर ताकत बने हमारी बौडी फिट रहे और हम स्वस्थ भी रहें हेल्दी भी रहें और आपको दूसरा बता दूँ जैसे हम मैंने आर्मी भर्ती कि तैयारी की थी तो उसमें वो क्या है कि हम रनिंग करने जाते थे उसी समय प्रेरित प्रेरित हुआ था दौड़ने के लिए प्रेरित उसी से हुआ था और हम काफ़ी टैम से रेसलिंग मुझे हो गई यहाँ से लगभग लगभग साल दो साल में बीच में दो महीने चार महीने रनिंग करता हूँ पाँच महीने तीन चार महीने ऐसे रनिंग करता रहता हूँ और मैंने हमारे क्षेत्र में जैसे रनिंग की तैयारी करते हैं भर्ती कि तैयारी करते हैं तो उसमें आपस में हम कंपिटिसन में भर्ती की तैयारी करते रनिंग करते रहते हैं उसके लिए आपको समय समय जैसे बता दूँ समय हालांकि कभी कर लो अपनी एनर्जी लेकिन मेन समय तो होता है जिस समय खाली पेट होता है उसमें थोड़ा एनर्जी के लिए हम हम थोड़ा डाल के खा के थोड़ा जिससे एनर्जी हो जाए और उसमें जैसे घी दूध भी हम खा पीते हैं उससे हमारी बौडी में एनर्जी रहती है फिर हम ऐसे सुबह के टैम पे जैसे हम चार पाँच बजे पाँच बजे सुबह खड़े हो जाके फ्रेस वरेस हो के और रनिंग करने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे जा के थोड़ा वर्कऔट करते हैं वर्कऔट करने के बाद इस्टरेचिंग करते हैं इस्टरेचिंग करने के बाद फिर हम तैयारी तैयार होते हैं रनिंग करने के लिए फिर हम अपना जो भी है हमारा जरूरी प्रक्रिया है उनको पूरा करके फिर हम अपना रनिंग इस्टार्ट करते हैं इस्टार्टींग में आपको बता दूँ मैं शुरू में स्लो स्लो रनिंग इस्टार्ट करते हैं स्लो स्लो के साथ फिर हम अपनी इस्पीड बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते जाते है बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं फिर हमारा जैसे इस्पीड मेन्टेन होने के बाद हमारे एनर्जी भी सही यूज होती है सही स्तर से एकदम से भागने से एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और हम लम्बी दूरी तय किया पर रनिंग में ज़्यादा भाग भी नहीं पाते हैं जल्दी हैरान हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं ऐसे करके हम रनिंग करते हैं और हमारी अपने हमारे क्षेत्र में हमने रनिंग में काफ़ी हमारी प्रतियोगिता भी हुई है उसमें हम स्थान भी प्राप्त किए हैं और हमारे ताकत है बौडी एनर्जी जैसे अभी हम अभी भी मैं सोलह सौ मीटर छः मिनट पाँच साढ़े पाँच छः मिनट में निकाल सकता हूँ पाँच किलोमीटर बीस पचीस मिनट में निकाल सकता हूँ इतनी अपनी एनर्जी बची है अभी भी और करते भी रहते हैं हम फिजिकल कि तैयारी